हैलो हांजी हा महादेव होटल छा मां था ॻाल्हायो हा तव्हांजे छा अथव तव्हांजे मैंयूअ में मतिलबु मैंयू में तव्हांजे पर हिकु दफ़ो ॿुधायो तव्हांजी लिस्ट ॿुधायो अच्छा हूं अच्छा अच्छा

हिते सभिनी खां सुठी छा आहे तव्हांजी तव्हांजे होटल जी स्पेशल शइ जेका अच्छा

ॿियो नाश्तन में बि आहे कुझु ॿिए शयूं बि अच्छा अच्छा ऐं ॿियों ॾहीअ में ॾहीअ जी केड़ियूं डिशिज आहिनि अच्छा अच्छा शाही पनीर जो कहिड़ो रेट आहे अघि छा अथसि अच्छा अधि प्लेट जो अच्छा त पोइ असांखे घर मोकिले था सघो ईअं अच्छा ऐं ॿियों फुल्कनि जो घणो रेट आहे अच्छा घणे आहे हिकु फुल्को घणे आहे अच्छा अच्छा अच्छा हा त ठीकु आहे तव्हां हिकु अ फुल प्लेट शाही पनीर ऐं अठ फुल्का तवा फुल्का जेके थींदा आहिनि उहे मोकिले छॾियो मां तव्हांखे हीअ पंहिंजी एड्रेस मोकिलियांव थी व्हाटसप थी कयाव पोइ तव्हां मोकिले छॾजो एड्रेस ते

न न बसि हा ठीकु आहे थैंक्यू